हांजी मूंखे विशेष रूप सां सिखण ऐं कुझ नएं करण जो ॾाढो मन थींदो आहे ऐं जंहिंमहिल मां ॿुधो त संत कंवरराम साहिब मंदिर में सिंधीअ लाइ घुरायो वियो आहे ऐं उते कुझु सिंधी शब्द ॻाल्हायो ऐं कुझु कयो त मां उन उद्देश्य खां संत कंवरराम साहिब मंदिर जल विहार लाजपत नगर में आयसि ऐं उते मूंखे जाम तमामु सुठी तरह खां अटेंड कयूं ऐं तमामु सुठी तरीक़े खां पुछियूं की तव्हां किथा आया आहियो ऐं ॿियो मूंखे फारम ॾिनऊं मूंखां फारम भरायूं ऐं मूंखे कुझु टॉपिक ॾिनऊं जेको मूंखे सिंधीअ में ॻाल्हाइणो हुयो ऐं सिंधीअ में चवणो हुयो ऐं मां तमामु सुठे नमूने सां उहे कॉश्चन पढ़िया ऐं उन्हनि जा जवाबु ॾिना आहिनि ऐं मूंखे न आहे ख़बर मुंहिंजा जवाबु सही बि आहिनि या न लेकिन मूंखे कुझ न कुझु बसि नओ करण जो ॾाढो मन में ईंदो आहे इन्हनि इरादे खां इन खां मां आहे मुंहिंजी उमिरि छहाठि साल आहे हिन उमिरि में बि मूंखे ॾाढो मन थींदो आहे कुझ न कुझ कजे पंहिंजे सरीर खे हलाइजे ऐं पंहिंजे मन दीमाग़ु खे शांति ऐं ख़ुशि रखिजे बसि इन उद्देश्य खां मुंहिंजो मन तड़पी रहंदो आहे की कुझ न कुझ कजे सरीर खे हलाईंदो रहिजे स्वास्थ्यु खे हलाईंदो रहिजे हीअ मुंहिंजे लाइ ॾाढो शुभकारी मौक़ो हुयो जेको मां न गवायो ऐं मां जल्द खां जल्द संत कंवरराम साहिब मंदिर में अची करे ऐं तव्हांसां वार्तालाप करे रही आहियां धन्यवादु